काणकोणांत चड पीक म्हणटा तें भाताचें मिरसांगांचें उसाचें आनी भाजयांचें हांगासर फामाद म्हणटा ती मिरसांगो पावस थांबलो काय लोक मिरसांगो रोवपाक लागतात आनी गीम येता म्हणसर मिरसांगो बाजारांत मेळपाक लागता मिरसांगो करप म्हणजें सुद्दां एक कसरत पावस थांबलो म्हणटकच तीं मिरसांगेचे रोंपे हाडपाक वतात ते मागीर आपल्या शेतांत लायतात मागीर ताजी तीं कुयदाद घेतात ताका उदक शिंपतात फूल येतासर ताजी काळजी घेवप मागीर पिकिल्ल्यो मिरसांगो काडप आनी मागीर त्यो सुकोवप ताचे नंतर त्यो बाजारांत व्हरून ताका एक बरी रेट मेळपा सारकी तयार करतात कामतीच्यो मिरसांगो तर इतल्यो फेमस की त्यो एक पायली हजारान वता केन्ना केन्ना तर देड हजार कांय बागांनी तर दोन हजार अशी ते कामतीचे मिरसांगेक किंमत मेळटा तसोच उकडो तांदूळ हो काणकोणांत खूब फेमस उकडे तांदूळ जे आसतात ते शेतकार हांगा खूब तयार करतात जया करजत हे तर आनी ज्योती हे तर हांगाचे फामाद तांदूळ तर हें भात पिकोवन लोक हांगासरले बाजारांत विकतात उस मातसो कमी आसा गंव हांगासर जायना कापूस सुद्दां मेळचो ना पूण गांवठी फळां जशें की केळीं पेरां आंबे हें हांगासर मेळटलें आंबे तर सिसजनाकूच मेळटले चडशे मेळटात म्हणटात ते आतां ह्या हिंवाळ्याच्या सिजनांत म्हणटा ते चड चिबडां तवशीं भेंडे चिबडां तर विचारूच नाका पन्नास रुपयाक बारकेलें चिबड अंयशीं रुपयाक मदलें भागाचें चिबड आनी सामकें मोठें आसा तें शंबर रुपया

सारको रुतू जो आसा मिरसांगेक तो म्हणटा तो हिंवाळो मागीर चिंबडांकूय बी हिंवाळो पूण विकप जाता मिरसांगो उनाळ्याच्या दिसांनी कित्याक मागीर पुरूमेंत आमकां करून दवरचें पडटा तर पावस पडचे पयलीं मिरसांगो सगळ्यो विकल्यो वतात तशेंच सोलां जीं आसात तीं गरमेच्या दिसांनी बिंडा जातात आनी बिंडा काडून तीं सुकयतात सुकयल्या उपरांत ताका आगळांत घालतात आगळांतलें काडून मागीर तें भरणेंत भरून दवरतात आनी आगळ जें आसा तें कोकम सरबत करपा खातीर नुस्त्याक लावपा खातीर सोलकडी करपा खातीर वापरलें वता तर काणकोणांत अशीं खुबशीं फळां आसात खुबशो भाजयो आसात ज्यो त्या त्या रुतूंत आमकां हांगा मेळटात